हांजी नमस्ते माराज मिगी सनाओ भला तुंदे कोल कोह्की कोह्की ताजी सब्जी पेदी अच्छा मिगी ना थोह्ड़ी जेही जेहकी ऐ ताजी सब्जी चाहिदी अज्ज शामी घर कोई निक्का जेहा प्रोग्राम रक्खे दा असें ते मिगी कोई कोई किलो खीरे ताजे ते मूलियां भिंडियां ते करेले घीआ कनोली एह् सारा किश ना मिगी बड़ा जरूरी चाहिदा होर ओह् बी चाहिदा सारा सजरा ताजा होना चाहिदा खराब नी होना चाहिदा आं तुं'दी थ्होई थ्होई जाहाग तुंदी दकाना पर जां नेईं आं बिल्कुल में शामी लैंग इत्थै जंदे टैम तुस सारी चीजां जेह्की इक इक किलो पाइयै रक्खू उड़ो लफाफे च ते मैं शामी टैम इत्थां लैंदी जागी एल्लै आउं एल्लै आउं थोह्ड़ी कम्म आई दी आं बाहर ते में जियां में टैम लगदा ते में तुंदे कोला लैंदी जागी अवा चेते कन्नै पाऊ उड़ेओ ऐसा नी होवे जेल्लै में आमां ते तुस उस बेल्ले जल्दी जल्दी करो जरूरी गै एह् ठीक ऐ फी ठीक